نوجوان نسلیں ابھی ثقافتی طور و طریقوں پر سختی سے عمل کرتی ہیں اور اگر نہیں تو کیا یہ ہماری ثقافتی اقدار کی گرفت ڈھیلی ہونے کی علامت ہے آئیے اس بات کا تجربہ دو پہلوؤں سے کرتے ہیں نوجوان آج بھی بہت سی ثقافتی روایات کو مانتے اور اپناتے ہیں خاص طور پر تہواروں میں شرکت روایتی کھانوں لباس اور شادی بیاہ کے رسم و رواج بزرگوں کی عزت خاندانی نظام اور مہمان نوازی مگر ساتھ ہی ساتھ وہ مغربی ثقافت فیشن شوشل میڈیا اور جدید طرز زندگی سے بھی متاثر ہو چکے ہیں کئی روایتی رواج جو غیر منقطی یا سخت نظر آتے ہیں ان سے نوجوان دوری اختیار کرتے ہیں جیسے جہیز یا ذات پات کی تفریق نوجوان میں تنقیدی سوچ آئی ہے وہ صرف اس لیے روایت کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ پرانی ہے بلکہ وہ اس کا مطلب اور مقصد سمجھنا چاہیے بہت سے نوجوان سودیشی مصنوعات مقامی زبانوں اور ثقافتی قانون کو فروغ دے رہے ہیں جو کہ ثقافت سے محبت کا نئے انداز ہے تعلیم ڈیجیٹل میڈیا اور عالمی رابطے نے ثقافت کو محدود کرنے کے بجائے اسے وسعت دی ہے شوشل میڈیا اور مغربی اثرات کے باعث ظاہری فیشن کو ثقافتی صنعت پر ترجیح دی جا رہی ہے بعض علاقوں میں خاندانی نظام کمزور ہوا ہے اور بزرگوں کی بات سننا اب پرانی بات سمجھ لی جاتی ہے مقامی زبانیں اور بولیاں ختم ہو رہی ہیں کیوںکہ بچے اسکولوں اور موبائل پر صرف ہندی انگریزی میں بات کرتے ہیں